सुबह से उठ कर ये के बारे में बच्चे उठते हैं सुबह सुबह उठ के जा के पारक में घूमते हैं जिम योगा करते हैं जिम करते हैं उससे शरीर स्वस्थ रहता है शरीर स्वस्थ रहने से क्या होता है कि जो पूरे दिन जो खाना खाते हैं वो पस पच जाते हैं रात को जो सो सोते हैं शरीर जाम हो जाता है उस हाथ पैर सीधा हो जाते हैं उसके बाद जो है सुबह उठने से प्रेस करने से खाने से फिर घूमने से शरीर की हानि और फाय फ़ायदाकार रहता है पहले जो था ऐसे नहीं था अब जा कर जो हर पारक में हर चीज़ में हर सुविधा दिया गया है पास बच्चों को खेलने के लिए कूदने के लिए शरीर की सेहत को बनाने के लिए सुबह सुबह घांस में चलने से आँख की रौशनी बढ़ती है ये शरीर स्वस्थ रहता है उसके बाहर जा के घूम घूम के आते हैं दौड़ लगाते हैं पाँच किलोमीटर एक किलोमीटर दो किलो जिसको जितना सकते हैं वो उतना दौड़ लगाते रहते हैं दौड़ के जो है घूमने से आने से शरीर में पसीना छूट जाता है उससे क्या होता है शरीर की बीमारी दूर हो जाते हैं इसीलिए दौड़ लगाते हैं बच्चों पहले घूम के आते हैं फिर हाथ मुँह धोते हैं खाते पीते हैं फिर दौड़ लगाते हैं तो वो शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है उससे कोई परेशानी नहीं होती है शरीर में घर बैठने से शरीर को हानिकारक पहुँचते हैं इसीलिए दौड़ लगाना चाहिए दौड़ का लगा के आ के घूम के खाना पीना खा के जो होता है वो रोटी पच जाती है नहीं तो वो फिर वो नुक़सान कर जाता वही गैस बन जाती है हाथ पैर में दर्द हो जाता है इसीलिए जो है बच्चों को यह अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए आपके दौड़ लगाना चाहिए सुबह सुबह उठ के पारक घूमना चाहिए जिम करना चाहिए इससे शरीर बहुत ज़्यादा कीन रहता है